में आखनी आं जित्थै अस रौह्न्ने आं जित्थै अस स्थान जेह्ड़ा स्थान च अस रौह्न्ने आं उत्थें दा जेह्ड़ा समाचार ऐ ओह् कोई बी घटना ऐ जेह्ड़ी ऐ न्यूज़ मीडिया तक्कर पुजदी ऐ जां अस ते चाह्ने आं ते किश नेहियां घटना बी है'न जेह्ड़ियां जेह्ड़ियां स्थान जेह्ड़ा स्थान च कोई बी समाचार जेह्ड़ा ऐ घटना घटी दी ऐ ते ओह् न्यूज़ मीडिया तक्कर नेईं पुजदी ऐ ते ओह् गायब होई जंदी ऐ ते ओह् जेह्ड़ियां न किश ऐसियां न कि जि'यां जेह्की कोई बी घटना घटी दी ऐ कि ग्राएं बी इक्क ग्रांऽ जित्थै स्थान जेह्ड़ा स्थान ऐ उस स्थान च जि'यां कि कोई बी चोरी होई दी होऐ ते उस च जि'यां की इक्क सरपंच दे घर चोरी होई दी ऐ ते ओह् किश लोकें जेह्ड़ी ऐ ओह्दा कोई ओह् निं कीता कोई कुछ बी पुलिस गी पुजदी ऐ ते न्यूज़ मीडिया ओह् न्यूज़ पुलिस दा कम्म न्यूज़ मीडिया गी बी सद्दना ते न्यूज़ ओह्दी पूरी कारवाई होना ते एह्बी एह्बी इक्क चाल्ली दी घटना ऐ ते एह् समाचार ऐ एह्बी इक्क चाल्ली दी न्यूज़ गै एह् सियासी समाचार आखने आं डुग्गर डोगरी च न्यूज़ गी डोगरी च अस समाचार आखने आं ते साढ़े जित्थै अस रौह्न्ने आं लोकल स्थान ऐ लोकल होई गेआ स्थानीय समें लोकल न्यूज़ होई स्थानीय समाचार ते जित्थें अस रौह्ने आं उत्थें दा समाचार जेह्ड़ा ऐ ओह् न्यूज़ मीडिया तक्कर नेईं पुजदा ऐ ओह् गायब होई जंदा उत्थै गै ते असेंगी ओह् न्यूज़ जेह्ड़ी ऐ न्यूज़ मीडिया तक्कर पजानी चाहिदी ऐ जेकर सारें गी ओह् न्यूज़ दा पता चलै कि उस उस ल्हाके बिच केह् होआ दा ऐ ते उस ल्हाके दी न्यूज़ एह् ऐ कि जि'यां की हू'न पिच्छें नेह् इक घटना होई कि बरमीन ल्हाके च इक्क मेटाडोर जेह्ड़ी ऐ तां ओह् डि'ग्गी पेई थल्ले खाई खाई च डि'ग्गी गेई ते ओह्दे च किश लोक हे जेह्ड़े की उ'नेंगी मते जेह्ड़े घाऽल मते सारें गी बड़ी लग्गी ते उ'नेंगी अस्पताल पजाया ते एह्बी इक्क चाल्ली दी न्यूज़ गै ते एह् इ'नेंगी न्यूज़ जेह्ड़ियां न न्यूज़ मीडिया तगर पुज्जनियां चाही दियां न एह् न्यूज़ मीडिया गी जाना चाहिदा इत्थै तक्क ते जि'यां कि ग्रांएं चा प्हाड़ी ल्हाके च इत्थै न्यूज़ आह्ले मीडिया आह्ले जेह्ड़े घट्ट चलदे ते ओह् उत्थें दियां न्यूज़ां समाचार न जेह्ड़े ते ओह् उत्थें तक्क गै रौहंदियां न ते ओह् न्यूज़ जेह्ड़ियां जेह्ड़ियां ते ओह् उत्थें तगर उ'नेंगी कोई निं दसदा ऐ ते ओह् इं'या गै उसी गी न्यूज़ गी जेह्ड़े समाचार गी जेह्ड़ा इं'या गै बंद रक्खी ओड़दे ते ओह् समाचार जेह्ड़ा ऐ न्यूज़ मीडिया गी तक्कर पुज्जना चाहिदा न्यूज़ मीडिया गी ओह् ओह्बी इक्क चाल्ली दा समाचार ऐ ते ओह् सारें गी दस्सना चाहिदा ते कोई बी घटना होई दी होए कुसै बी ग्रांऐं च जित्थै अस रौह्न्ने आं अस ते उत्थें कोई बी घटना घटी ऐ जि'यां कि कोई बी साढ़े ग्रांऐं च इत्थें अस रौह्ने आं उत्थें कोई बी अजनी होई कोई बी आई गेदा हा बाह्रै दा ते उ'न्नै इक्क घरै दा जि'यां कि कोई उं'दियां क्करियां जेह्डियां हियां ओह् लेइयै जा करदा हा ते ओह् न्यूज़ जेह्ड़ी ऐ न्यूज़ मीडिया तक्कर नेईं पुज्जी पुज्जी ते एह्बी उसी न्यूज़ गी बंद बंद रक्खी ओड़दे जेह्ड़े न्यूज़ मीडिया तगर जेह्ड़ी ऐ ओह् घटना जेह्ड़ी ऐ गल्ल बात न्यूज़ मीडिया तगर पुज्जनी चाहिदी ऐ ते ओह् न्यूज़ जेह्ड़ी ऐ ग्राएं दियां जेह्ड़ियां समाचार ऐ जेह्ड़ा ओह् न्यूज़ मीडिया तगर घट्ट गै पुजदा ऐ ते सारें दा जेह्ड़ा समाचार ऐ जित्थै अस रौह्न्ने आं इं'दा सारा समाचार जेह्ड़ा ऐ स्थानीय समाचार जेह्ड़ा मीडिया तगर पुज्जना चाहिदा ऐ